जी मैं संजय बात कर रहा हूँ छोला थाने से जी कहाँ पर गए थे आप राज होटेल में किस तारीख़ को गए थे आप पंद्रह तारीख़ को एक मिनट रुक जाइए मैं आपकी कंप्लेंट लिख लेता हूँ जी आपका नाम बता दीजिए मोहिनी कुशवाहा ओह राज होटेल में गए हुए थे आप उसका थोड़ा सा एड्रेस बताएंगी जी जी अच्छा तो मुझे बताएंगे आपने मतलब लाश्ट बार आपका बैग कहाँ देखा था जी तो आपने उधर कंप्लेंट करी थी जी होटेल वालों का कोई नंबर मिल जाएगा मुझे जी ठीक है हम होटल पर बात कर लेंगे आपके बैग का हमें कोई फ़ोटो वगैरह कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे हम उसको पहचान जी जी ठीक है तो अच्छा ठीक है तो देखिए हम होटल वालों से बात करते हैं और जैसे ही आपकी बैग की कोई भी जानकारी हमें मिलती है हम आपको तुरंत कॉल करेंगे जी थैंक यू सो मच